लग्ना आनी काजरा सारके व्हडले कार्यावळी एक लागन सुरक्षीत पिवपा उदक व्हड खूब जाय आसता आनी कित्याक आख्खे आमगे सोयरे आसता तांकां उदकाची गरज पडली आसता ताका लागून तें खूब गरजेचें उदका पयलीं सगलेंच्या पयलें उदक भरून दवरूपा पडटले ताका लागोन टेंकर बी भाड्याक घेताय तितून खूब हजारांनी लिटरान उदक भरले आसता सो ताका लागून तें खूब हजारान पोटा ते ना जाल्यार अशे करून ड्रमान बी भरून दवयताय उदक सुद्दीकरण आनी गळणी म्हणल्यार अशें करून ते आरो बी आसताय चय तेशें करून तींग लाायते आसतायनी ताका लागून निवळ आनी सुरक्षीत उदक मेळटा आनी तिसरें म्हळ्यार अेशेंकोन्न आतां पॅकेज उदका बाटल्यो हाडताय चोयो त्यो बसून घेताय अदी चडशें आम चोयलें जाल्यार आमी अेश कोन्न कार्यावळीन पॅकेज वॉटर हाडटाय तें जशें एग्जामपल बिसलरी बी तेश कोन आमी बाटले हाडून दवरयताय सो तेका तें खूब इजी अशें डिसपेंन्सर आनी वॉटर कुलर हॉलांत वा जमनींत जायते सुवातीनी डिसपेन्सर आशिल्ले बबल टॉप डबे दवरतात सामान्य आनी थंड उदक दोनूय दिवपाक इलेक्ट्रोनीक वॉटर कुलराची वेवस्था कोतात वितरण नियोजन उदका खातीर वेगवेगळे कावंटर दवरले आसताय खास करून जेवणां खाणाच्या वाठारान आनी रिसॅप्शनाां कडेन ग्लास बाटली आनी डिसपेन्सर परतून भरपाक फावो ते लोक सेवा करपाक आसतात बॅकअप वेवस्था म्हणात कितें प्रोब्लम बी जाय जाल्यार उदक अरेंजमेंट कोरपाक मेळना जाल्यार स्टेट बाय टेंकर लायक स्टेटले खंयचे टेंकर अवेलेबल आसा जाल्यार तें पोयलीं फोन करून दवरप दवरोवप